तुगे फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ बरोस जाता कित्याक तूं कनेक्ट जाता मनशा कडेन दुसरे हेकडे हें जाता इनवोल्व जाता सो तुगे स्ट्रेस आसना आनी तूं तुगे आयडियज आनी चिंतपा ह तें सगलें दुसऱ्यांक सांगता तूं बरें करून खेळटाय बॉंडींग जाता अशे करून वेल बींग बरें उरता